नमस्ते भैया ऐसा है हमारे टॉयलेट की टोंटियाँ टूट गई है तो हमको प्लंबर की जरूरत है इसलिए हमने अ

हाँ भैया जी जी भैया वो टोंटियाँ टूट गई है ना इसीलिए आपको नहीं अब वो काम नहीं अब उसको दूसरी लगवानी पड़ेंगी

नहीं नहीं भैया आपको लानी पड़ेगी क्योंकि टूट गई है न तो अब लाके तो रखे नहीं हैं जो हाँ जी जी

नहीं भैया इसो गो अच्छी लगने के लिए लगवानी है ना टॉयलेट में कि जो सामने दिखती है सबको सामने अच्छी लग रही इसलिए हाँ दो लानी है हाँ दो लानी है

आप पाँच सौ वाली ले आईये ये दो टोंटियाँ लानी है हाँ ले आईये हो सकता है जी जी भैया

बाहर गाँव निवादा

नमस्ते भैया